हाँ नमस्ते हमको डान्स करना है कितने पैसे लगेंगे कहाँ है कै बजे इस्कूल खुलता है हाँ हमें हमको सीखना है डान्स डान्स सीखना है अच्छा कितना पड़ेगा कितना पड़ेगा अच्छा तो हम सीखे सीखना है अरे कै बजे इस्कूल खुलेगा अच्छा हाँ तो कब खुलता है इस्कूल ये कब खुलता है अपना टाइम तो बताइए अपना टाइम बताइए अच्छा कितने कितने बजे कितने बजे आएँ ठीक टाइम से ठीक तीन बजे आ जाएँगे हाँ डान्स अच्छी तरह से सिखाना हाँ हाँ तब ठीक है हाँ हाँ चिन्ता मत करिए नमस्ते ठीक नमस्ते जी जो हम सारा चीज़ सारा चीज़ के लिए हम पूरा सारा पैसे देंगे हाँ नमस्ते हाँ

ठीक ठीक और क्या